आमच्या एरियान एक फेम सारकी फामाद पार्टी म्हणटा ती काँग्रेस चलता सद्या आमचे सावथ गोवान तरी काँग्रेस येयला आनी काँग्रेस बरें करता काम बरें करता निवळसाण दवरता कितें बरें वायट जालें जाल्यार आमचें सगळ्यांचे जी समस्या आसा ती बऱ्यान बरें करून सोल्व करता बेगीचे बेगीन करता उदकाची लायटीची कसलीच कांय टॅन्शन ना बरें आसा सगळें बरें चलता काम मातशें भुरग्यांनी जी एकवीस बावीस पंचवीस वर्सांचीं भुरगीं आसा तांच्यांनी मातशें घरा बेकार बसपाचें सोडून मातशें शिक्षणाचेर लक्ष दिवन फुडें किदें कसली डिग्री मेळोवन कामाक लागचें हीच आतां सगळ्यांची इच्छा आसा न्हू ताका लागून हीत आतां कसाय काँग्रेस तर आसात सगळ्या कामाक लावपाक मातशें आतां तुमचें काम आसा फकत शिकपाचें आनी ते भायर बी जे पी बी आसा तांचें कांय हें ना पूण आतां सद्या निर्मला सितारामन जी आसा जी आमची फायनान्स मिनिस्टर आसा ती जी एस टी वाडयत आसा भांगराचो जे प्रायस किंमत आसा तो खूब वाडलेलो आसा तेलाचे चावेचो पिठो साकर हळडीचो पिठो मिरसांगेचो पिठो सारकें बेजीक आमचें खावपाचें जेवपाचें चपाती करपाक पीठ आसा सगळ्याच किंमत वाडला प्रायस वाडला जीं आतां गरीब लोक आसा तीं किदें करतलीं कितें खातलीं मिडल क्लास रिच पयशेकार लोक मातशी करतलीं सगळें मॅनेज करतलीं पूण गरीब लोकांचें कितें न्हू ते खातीर मातशे पयशे जी एस टी बी मातशी देंवोवपाची आमकां जाय आमचो भारताचो फूल डेवलॉप्मेंट फूल उदरगत जाल्ली पूण मातशें पोवपाक जाय फाटीं फुडें